नमस्कार बताएं घूमना है घुमा देंगे अब भाड़ा क्या मलब हरदोई घूमना है हरदोई मे तो घूमने में टाइम लगेगा अब कोई मतलब एक एक जगह जाएंगे कि जैसे नवताल वह हुवे या कहीं हुए सोपिंग करनी हैं तो टाइम लगेगा उस हिसाब से भाड़ा कम तो लगे जैसे आप तो आप पूरा दिन बुक कराइए तो हम जैसे छः घंटे आठ घंटे उस हिसाब से करें हाँ हाँ हाँ हाँ अरे तो आप आठ सौ रुपये दे दीजिए

अरे कम भैया उसमें पेट्रोल भी लगता है और सी एन जी भी पड़ती है सौ रुपये ल लीटर पेट्रोल बिक रहा है यह भी आप जानते हैं सुबह से आ जाइए सुबह आ जाइए उसमें कौन सी दिक़्क़त है हाँ तो कल चालिए कल घूम घुमा देंगे बार व वहीं बग़ल में क़रीब दस आठ नौ किलोमीटर में बालाजी मंदिर भी है वह भी आपको टहला देंगे वह भी घुमा देंगे बाक़ी जो अंदर के मंदिर हैं वह घुमा देंगे बाक़ी जो अच्छे अच्छे मशहूर हैं वहाँ मार्केट भी घुमा देंगे आपको जेल भी घूमा देंगे जे जेल भी दिखा देंगे आपको हाँ अरे हाँ अरे अब दस बीस पचास रुपये कम दे दीजिएगा और क्या सवारी तीन पीछे एक आगे चार लोग आटो में चार ही बैठते हैं चार लोग बैठ जाएंगे आराम से जैसा हो वैसा हमको फोन करके बता दीजिएगा अरे बच बच्चे तो गोदी में बैठ जाएंगे बच्चे की कोई दिक़्क़त नहीं है छोटे बच्चे हैं तो अरे झोला बैग तो तो पीछे उसमें डिग्गी तो एक दो झोले रखने कि डिग्गी तो है ही है सीट के पीछे होती है

हाँ अरे नहीं होगा तो वहाँ ले लिया जाएगा यार इधर उधर कहीं बाटी चौखा खा लिया जाएगा कहीं कुछ खा लिया जाएगा जब घूमना है जब घूमना है तो मार्केट घूमना है तो जलेबी खा लेंगे कहूँ समोसा खा लेंगे कहूँ लड्डू खा लेंगे और वहाँ का रसगुल्ले बहुत मशहूर है हाँ नहीं हरदोई का रसगुल्ले तो बहुत मशहूर है अरे कौन दिक़्क़त है जब घुमाने है तो उस में कौन दिक़्क़त है जाने की ठीक है तो आप जब चलिएगा जब चालिएगा तो हमको बता दीजिएगा हाँ और एक बात और है कि यही जैसे आप आटो के यह मतलब हाँ कहने का मतलब मेरा यह है हाँ ठीक ठीक ठीक है आप हमको मो मॉर्निंग में या रात में नाइट में फोन कर दीजिएगा जो सुबह निकलना है जे बजे में फोन कर दीजिएगा ठीक ठीक ठीक नमस्कार